ओमफ्राय मा सिनायाखै आसोल औ हाग्रामा ब्रिजाव पिकनिक जाहैनो नामा दे बाजौ बाजौ खांनोसै औ बाजौ बाजौ खांनोसै बिदिनो जों लोगोफोरगोजा दसज'नसो जागोन खोमा

सेंग्राफोर गोजा औ आसोल

ओरैनो ओरै जोंनि न'नि कारखौनो लानोसै नामा

गारि थोआबा नोंसोरनि बाइकखौबो लाफादो

औ लाफाबानो जाबाय

जानायफोरा बिदिनो दाउ लानोसै अमा लानोसै दाउ लानोसै अमा लानोसै गासैबो अमा जाजोबखायो दा औ सावनानै जाहैनो ना एवनानै जाहैनो ओ औ बिदिबाबो जायो मोजां बिदिबानो ओमफ्राय थारिकआसो जानुवारिनि एक थारिकआवनो थाङो ना दुइ थारिकसोआव थांनो औ बेयाव जानुवारिनि एक थारिकआवबा मानसिफ्राबो बुरजा जाहैगोन नालाय औ ओंखायनो दुइ थारिकआवनो थांसै ने आसोल

फैसाया फैसाया बिदिनो जायखिजाया जों ज' नायनानै जेनेबा फार्स्टआव बाजौ बाजौ खांग्रोनोसै थोआबा एसे खांदेरबावनोसै जेबो नंखाया दा थांनो सोलाबखागोनलै औ ज' लोगोफोर गोजा ज' थांनोसै औ

जायगाया बे हाग्रामा ब्रिजावनो लामारनोसै दै जिंबो मोजांबो जागोन लकेस'नआबो मानसिफोराबो माथो मोजां होननानै खिन्थादों बुरजा थांथारोना मानसिफोराबो थांलाबाय थाथारो माथो औ औ औ ओंखायनो जोंहाबो थांनोसै नामा फार्स्ट टाइम बेयावनो जानानै फैनोसै थांफेराखै आं थांनायालाय बेयावनो थांनोसै दां औ औ औ दे होनबा आसोल औ दे